आङो मैया बाजारनिफ्राय मोनसे गंसे रियेलमि मबाइल बायनानै लाबोदोंमोन दाइनरोजा रांनि आरो मबाइलखौ लाबोनानै दाम खमावनो मोनदोंबाबो मोजांखौनो मोनदों जेराव केमेरा कुवालिटिआबो मोजां आरो नेटआबो मोजां डिसप्लेखौबो मोजांखौनो मोनदों आरो दाम खमावनो मोनसे हेडफ'नबो मोनफादों जेराव मोजां कुवालिटिनि हेडफ'न गासैबो मोजाङानो केमेरा आरो चार्जफोराबो थाब थाबनो हाबो मबाइलआबो मोजाङानो दाम खमनिबाबो चार्जाराबो मोजां गासैखौबो मोजांखौनो मोनदों नोंथांमोननि रियेलमि मबाइलनि कम्पानिआ मोजाङानो जेराव गासैबो जेबो उसुबिदा मोननाय जायाखै रियेलमि मबेलआ मोजाङानो